में अपने मैकसिमम फोटो सोशल मीडिया दे जेह्ड़े प्लैटफार्म बड़े नै लेकिन प्लैटफार्म लेकिन में जेह्ड़ा प्लैटफार्म यूस करनी आं ना ओह् मैं फेसबुक ई करनी आं ते फेसबुक पर बी करनी आं कुश इंस्टाग्रम उप्पर बी करनी आं लेकिन एह्दा फेसबुक दा अगर अस अगर दिक्खेआ जाए जिन्ने बा सोशल मीडिया प्लेयफार्म नै इंदे कुश अच्छियां गल्ला बी हैन न ते कुश दियां बुरियां बी हैन नै अगर अच्छे पैह्लू दी गल्ल करचै ते अच्छा पैह्लू एह् ऐ कि एह्दे कन्नै अस साह्नू काफी इंफर्मेशन मिली सकदी ऐ दूर दूर बैठे ते लोकें बारे अस जानी सकनें आं अपनें रिश्तेदारें दे बारे च अपने फ्रैंडस दे बारे च जेह्ड़ा पैह्ले टाईम पर पासिवल नेंई होंदा हा पैह्लै टाईम हून असैं अगर अपने स्कूल फ्रैंड कन्नै मिलन कन्नै गल्ल करन चाह्ने आं उंदे बारे च जानना चाह्नें आं ते अस उंदे कन्नै कंटैक्ट करी सकने आं एह् ते एह्दा पाजिटिव ऐ जां आक्खी सकने आं अच्ची दी गल्ल ऐ लेकिन अगर दिक्खेआ जाए ते एह्दा नैगटिव बी गल्ल बड़ियां नै एह्दे बिच्च ते चलो असैं पैह्लें दे जेह्ड़े पाजिटिव नै जां जेह्ड़ियां अच्छियां गल्लां नै ओह्ॅदे पर असें गल्ल करनां चाह्गे पाजिटिव च में दस्सेआ कि अच्ची गल्ल ऐ कि असैं अपने जेह्ड़े कलोज बट ऐ जां जेह्ड़े रिलेटिवस नै जेह्ड़े दोस्त नै अस उंदे कन्नै टचच रेही सकने आं उंदे कन्नै गल्ल बात करी सकने आं उंदे बारे च जानी सकने आं दूसरा एह्दे च अच्छी गल्ल एह् ऐ कि असैं देश दुनियां बिच्च साढ़े समाज बिच्च केह् अच्चा होआ दा केह् बुरा होआ दा हैना एह् सारी चीजां अस जानी सकने आं और दूसरा अगर नैगिटिव दी गल्ल करदै जां गल्त प्रभाव केह् ऐ सोशल मीडिया दा एह्दा ऐ कि अज कल जो लोग ना जेह्ड़ी पर्सनल स्पेस इक दूसरे बिच्च इन्ना जादा मतलव इन्ने जादा इस चीज़ च होई गेदे नै इंवाल्व होई गेदे नै जां इन्ने जादा लोग प्रभावित होई गेदे नै कि जेह्ड़े साढ़े अपने रिश्ते नै ओह् खत्म होंदे जा करदे नै लोग बर्चुअल जेह्ड़ी चीज़ ऐ जादा इक अगर तुस फैमली च बी चली जाओ ते इक कमरे च बैठे दे बी लोग इक दूसरे कन्नै गल्ल बात नी करदे हैन नै गल्ल बात बी करनें बास्ते लोगें गी करना होऐ ते लोग फोन उप्पर बिज़ी रौंह्दे नै बच्चे गेम च जेह्ड़ी घर दी लेडीस नै ओह् अपने पसंद दा कुश दिक्खा दे नै तो इस बज़ा कन्नै केह् होंदा कि पेरैंटस दा जां मां प्यो दा बच्चें दा अप्पूं बिच्चे जेह्ड़ा इक रियल कन्टैक्ट रियल जेह्ड़ी होंदा ना प्यार ओह् चीज़ खत्म होंदी जा करदी ऐ और हर कोई बी लोग जेह्ड़ी रियल जेह्ड़ी साढ़े मूमैंटस जेह्ड़ियां होंदियां नै उनेंगी लोग मिस करदे नै हर टाईम हर चीज़ गै कैप्चर करनां चाह्नें आं असैं किते घूमन बी जाना होए कुदै असैं अपनें रिश्तेदारें च जाच्चे ब्याह् च जाओ शादी च जाओ ते लोग उस टाईम दा इंजाए नी करदे हैन लोग मैकसिमम केह् करदे कि उस चीज़ गी कैप्चर करी लैंदे फोटो खिच्चनै ओह् खुशी ते छोड़ो गम बिच्च बी अज कल किसे दा डैथ होई जाए कुते उत्थें बी लोग केह् करदे नै फोटो क्लिक करदे नै उत्थें बी लोग मतलव जे उस मूमैंट गी जींदे नी हैं हमेशा उसी केह् करदे नै कैप्चर करनें दी कोशिश करदे नै एह् सारे कुश गल्त जेह्ड़े प्रभाव नै ते एहे साढ़े सोशल मीडिया पर मिगी लगदा कि हैन नै